गार्देनिं खालामनाय होनब्लाथ' जोङो बिमा फिफाखौ उन्दै समनिफ्रायनो नुबोनाय जों बेनिफ्रायनो मन मन गोसो होनानै जोंबो माबाबोबाय दा जों देरबाय लावबाय जों दा गार्देनिं खालामो मानो होमबा जों माइ गाइयो मैगं खेथि आबाद खालामो आरो जोंहा बेजों बहुथ मुलाम्फा जायो देहानि फारसे देहानि फारसे गावनि माबानि फारसे स्ट्रें जायो दा जों उन्दै समनिफ्रायनो बिमा फिफाया जेब्ला मावयोमोन जेब्ला जोङो दुब्लि बारियाव थाङोमोन माइ गाइयो माबा खालामो दा बेखौ जों नुबोनानै